आं बायनाय मबाइलया जाहैबाय रियेलमि माने आं बे खौ बाहायनानै गोजोननाय मोनदों केमेरायाबो मोजां रेमफ्राबो मोजां मानि बारा स्ल' जाया आरकि रेमा जायैबाय मा होनोमोनलाय फर जिबि रेम आरकि अनेक मानि मालायफोर जों एसे कमपियार खालाम जाला जायखि जाया मोजाङानो जायखि जाया आं सेथिसफाइद जादों आं बाहायनानै जायखि जाया बेनोसै